ग्यारह मार्च दो ज्हार तिन पंदरां जनवरी दो ज्हार अट्ठ होर ग्यारह सतम्बर दो ज्हार नौ होर बारां बारां जून दो ज्हार अट्ठ होर दस दिसम्बर दो ज्हार अट्ठ